ضلع ناسک میں کئی تفریحی اور سرگرمی مواقع موجود ہیں جو لوگوں کے لئے مختلف انتخابات فراہم کرتے ہیں ناسک ضلعے میں کئی پارک کھیلوں کی سہولیات تھیٹر اور ثقافتی تقریبات موجود ہیں جو لوگوں کو تفریحی مواقع فراہم کرتے ہیں پیس پارک شیواجی اسٹیڈیم اور شبھم پارک اس میں سے کچھ ہیں ان جگہوں پر لوگ جا کر وقت گزارتے ہیں اور مختلف سرگرمیوں کا لطف اٹھاتے ہیں ضلعے میں مختلف سنیما گھروں کی بھی موجودگی ہوتی ہے جہاں لوگ فلمیں دیکھنے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور اناکس سنیما ہے عموماً تفریحی مقامات میں داخلے کے لئے معمولاً ادائیگی کرنی پڑتی ہے مگر کچھ جگہوں پر مفت تفریحی مواقع بھی موجود ہوتے ہیں آپ کو موجودہ معلومات کی تصدیق کرنے کے لئے کسی دوسرے شخص کا انتخاب کرنا ہو گا